ओ क'क्राझार जिल्लायाव गिबि सावस्रिनि फाहामथाय सुबिदाफोरानो ओ जेरावहाय जोङो माखासे एन इच एम निफ्राय लोमजानायनि थाखाय पेरासिटामल टेबलेट एबा माखासे बिटामिन ओ जेखौहाय जों साप्लिमेन्ट जानांगौ बिनि सुबिदाखौ जोङो ओ मोनदों एन इच एम निफ्राय आरो आर एन बि सिभिल हस्पिटालावबो जोङो माखासे ओ क'बिड क'बिड नाइनटिन बेनि टेस्ट खालामनायखौ जोङो ओ बेसेन नाङा लासेनो खालामनो हादों